हलो हाँ सर नमस्ते सर सर मेको शरीर स्वस्थ रखने के लिए थोड़ा वेजीटेबल कौन कौन से यूज़ करना चाहिए जैसे मेरे को आयरन की कमी है और मेरे को शुगर ब्लड प्रेशर और शुगर की दिक्कत आती है हाँ डायबटीज़ डायबिटीज़ और कौन कौन सी सब्ज़ियों से उसका जैसे आयरन बढ़ाने के लिए कौन सी सब्ज़ियाँ यूज करनी चाहिए जिससे कोलेश्ट्रोल वग़ैरह भी कम रहे

नहीं तो कैसे यूज़ इसका उपयोग कैसे करना चाहिए

हाँ जी

अच्छा अच्छा ताे और साथ में और कोई सर लेना है सब्ज़ियों के साथ में

ठीक ठीक है धन्यवाद